हलो टेक्नोलॉजी जे यातायात उद्योग सां असांखे ॾाढी मदद मिली आहे ट्रेन प्लेन परिवहन जे लाइ उपयोगु में ईंदड़ु हर ऐप टिकिट बुकिंग ट्रेनुंनि जी स्थिति ॾिसण लाइ फ़ास टैग ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करण लाइ ऐं हर ॻाल्हि में असांखे ॾाढी सहुलियत थी वयी आहे पहिरियों असांखे लाइनुंन में बीहणो पवंदो हर ॻाल्हि लाइ हूअ हाणे असांखे कोन्ह थो थिए ऐं ट्रेनुंनि जी या प्लेन जी टिकिट जी बि असांखे मोबाइल ते ई टिकिटूं बि अची थी वञनि इहे सभु टेक्नोलॉजी जे कारण ई थियूं आहिनि ऐं इहो ॾाढो सुठो थियो आहे ऑनलाइन जे हिसाब सां जय झूलेलाल बेड़ा पार